में त्योहार मनाए जाते हैं हमारे जैसे छठ पर्व हुआ उसमें पूड़ी पकवान बनता है छठ माता की पूजा होती है उसके बाद हुआ जैसे दुर्गा पूजा होती है उसमें हमलोग नवरात्रि करते हैं जिसको जो होता है धार्मिक भोजन करते हैं मनाते हैं त्योहार मनाते हैं उसके बाद सावन हुआ रक्षाबन्धन रक्षाबन्धन का त्योहार हमलोग है भाई बहन सब मिलते हैं आते हैं जाते हैं रंग बिरंग का खाना भी बनाते हैं मिठाइयाँ उठाइयाँ भी आती हैं लाते हैं उसके बाद राखी बन्धन भी करते हैं मान सम्मान करते हैं उनको जहाँ जाते हैं हमलोग को भी मान सम्मान मिलता है उसके बाद हुआ फागुन हुआ होली हमलोग होली मनाते हैं रंग बिरंग के रंग गुलाल उड़ाते हैं लगाते हैं कीचड़ खेलते हैं पुआ पकवान पूड़ी बनाते हैं हमलोग सब लोग को खिलाते भी हैं हमलोग भी खाते हैं उसके बाद हुआ जैसे दीपावाली हुई दीपावली भी हमलोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं दीप जलाते हैं पटाखा फोड़ते हैं घर में जो मन हुआ सतरंगी खाना भी बनाते हैं मनपसन्द खाना बनाते हैं बाल बच्चा को सबको दीपावली मनाते हैं साथ रह करके खुब ख़ुशियाँ मनाते हैं लुटाते हैं मिठाई भी लाते हैं दीप जलाते हैं पटाखा फोड़ते हैं घूमते हैं फिरते हैं सब मिलजुल करके हमलोग बहुत बड़ा त्योहार मनाते हैं हमारे हिन्दू धर्म में बहुत बड़ा त्योहार का महत्व है जैसे दुर्गा पूजा हुई छठ पर्व हुआ होली हुई दिवाली हुई जैसे हमलोग नया साल भी मनाते हैं बहुत धूमधाम से नया साल भी मनाते हैं मिठाई भी लाते हैं खाते हैं खिलाते हैं नया साल भी मनाते हैं उसके बाद हमलोग हिन्दू धर्म में पर्व मनाते हैं धार्मिक भोजन खाते हैं तान्त्रिक माँसाहारी नहीं खाते हैं हमलोग शाकाहारी खाना भी खाते हैं बनाते हैं चढ़ाते हैं भगवान को भी चढ़ाते हैं हमलोग भी खाते हैं ख़ुशियाँ मनाते हैं उसके बाद बाल बच्चा भी सब हँसता है खेलता है घूमता है फिरता है जैसे मेला हुआ दुर्गा पूजा हुई उसमें मिठाई उठाई हमलोग लाते हैं बच्चे को भी घुमाते हैं घूमते हैं